औ अबेनि औ खोनाबाय दा हेलौ औ नोङो माबा नामा स्ट्रबेरिनि फुलि बानायग्रा बा फिथाइनि माबा बेफारि खालामग्रा गाइयोना फुलिफ्रालाय बेसेबांथो औ औ औ फिथाइयालाय बेसेबांथो औ नांगौथ' गाइनो नागिरदों नालाय आंबो औ फिथाइयालाय बेसेबांथो औ औ मुलाम्फा जायोफा औ खामला हाजिरा दाननानैबाबो मुलाम्फा जायो दा बिसिबांथो थाङो खरसाफ्रालाय खै बिगासो गाइयो बेसे बुरजाथो गाइयो औ औ मोजाङैनो बुंनायसै दा इंखामा मोजां जायो दा

औ आं लायनो सान्दों र' दे होम्बालाय औ दे